سترہ ایک سو پچاسی نو ہزار نو سو انٹھانوے ستاسی ہزار پانچ سوترسٹھ پچاسی لاکھ چار ہزار چار سو تین